हैलो भैया नमस्ते तुस टूअर एंड ट्रैवल एजेंसी दा बोल्ला दे अच्छा अच्छा ओह् अस बाहरां आए दे दिल्ली दा आए दे आं ते असें इत्थै रियासी घुम्मना हा ते तुस सनाओ केह्ड़ी केह्ड़ी शैल जगह ऐ असें फिलहाल ते असें वर्ल्ड हाइएस्ट ब्रिज उप्पर सोचे दा ऐ ते ओह्दे बाद अस सोचा दे आं कि बाकी रलीजियस जेह्ड़ी जगह नै ते उत्थे बी होई औचै आं हां हां आं हां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते तुस गड्डी शड्डी दा जुगाड़ करी दिंदे होगे अच्छा अच्छा ते ओह् रूम बगैरा मिली जांगन तुंदे कोल कोई गल्ल नी फ्ही अस पंज बंदे आं ते इक लगभग इक हफ्ते दा स्टे होना बंदे अस्वा दे आं पंज ते नेई असें स्कार्पियो लैनी कोई आं हां हां कोई गल्ल नी ठीक ऐ फी तुसें जुगाड़ करो ते असें कल निकलना ऐ इत्थुआं कोई गल्ल नेईं अस् करी उड़गे आं हां हां हफ्ता हफ्ता आं हां अज्ज शामी कराई उड़ो ते फी मिगी इंफार्म करू उड़ो ठीक ऐ ठीक ऐ फिर